हलो हरि ओम मैडम हीअ तव्हांजो डांस क्लासिस हलंदा अथव न अच्छा मां हिते रहंदो आयांव अलीगंज में मूंखे पंहिंजे ॿार जो एडमीशन कराइणो आहे कल्चरल डांस वांस ऐं क्लासिकल डांस सिखण जे लाइ धीअ आहे मुहिंजी नंढी त तव्हांजी क्लासिस छा घर ते ई वठंदा आहियो तव्हां अच्छा डांस रूम हलंदो अथव अच्छा हो इंस्टीट्यूट किथे अथव तव्हांजो अच्छा हेॾे विकास नगर में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हीअ ॿुधायो तव्हां मतिलब ॿारनि खे चार्ज कंदा आहियो त मतिलब हिक ई तरीक़े जा सेखाईंदा आहियो की अलॻि अलॻि तरीकेय़े जा डांस सि सेखाईंदा आहियो अच्छा अच्छा त मैम तव्हां अकेले ई सेखाईंदा आहियो की टीम में ॿिया बि माण्हू अथव अच्छा अथव जी जी त मैम फ़ीस छा वठो था अच्छा हज़ारु रुपियो मञो ठीकु आहे कोई दिक़तु कोन्हे त टाइमिंग छा रहंदी अथव तव्हांजी टे कलाक जी न अच्छा ऐं आर्तवारु छुट्टी कंदव की खोलंदा आहियो ॿार हाणे जी जी जी ॿार ॾिसो कल्चरल डांस सां सिखण चाहे थो क्लासिकल जो वधीक ध्यानु अथस भरतनाट्यम वगै़रह ते जी जी त अच्छा अच्छा अच्छा न न बढ़िया बढ़िया बढ़िया अरे हाणे ॿार जी अॼकल्ह छुट्टी हूंदियूं स्कूल जी घर में बेकार वेहण सां त बढ़िया आहे की ॿार हुते बिज़ी बि रहंदा गर्मियुंनि जी छुट्टिन में कोई अलॻि सां कल्चरल डांस सिखी वेंदो त सुठो आहे त हीअ त तव्हां बि सम्झो था ॿार बिज़ी हुजनि त सुठो आहे हर माण्हू चाहींदो आहे ॿ कलाक ॿार किथे बिजी हुजे ठीकु आहे त मां कोशिशि कयांव थो सुभाणे परीहं में मां हिक दफ़े अची करे तव्हां सां मिली वेंदुमि ॿार खे बि ॻिनी ईंदोमाव सिमरन नालो अथस ॿार जो नवे साले जी आहे मां ॻिनी ईंदोमाव मिलवाए छॾदोमाव ॾिसी वठजोसि ऐं जेको हुते भई तव्हांखे रिक्वायरमेंट हुजे कोई ड्रेस व्रेस स्पेशली डांस जी खपंदी हुजे त ॿुधाए छॾिजो उहा वठी वठदोमास हा हा हो त मां वटि हुन जी आहे डिटेल उहा मां सब्मिट कराए छॾदोमाव हो त फ़ॉर्म वॉर्म मिलंदो न तव्हां वटां भरण लाइ हा हू फ़ॉर्म भरदोमाव उनमें डिटेल सॼी अची वेंदव ठीकु ठीकु ठीकु मां सुभाणे परीहं में ईंदोमाव हुते मिली करे फ़ाइनल ॻाल्हि करे वठंदोमाव अच्छा हिकिड़ी शइ बि ॿुधायो हीअ फ़ीस तव्हां एडवांस में वठंदा आहियो की मंथ पूरो थियण ते वठंदा आहियो जी जी जी ठीकु ठीकु हा न न न ठीकु आहे ठीकु आहे बढ़िया मैडम मां पुछी वठो इन लाइ न न ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो कंदा आहियो इहो जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे मैडम न न ॾाढो सुठो भई कंहिंजे लाइ हिक साथ पैसो न निकिरींदो आहे त भई जेको ॾई सघंदो आहे हू त ॾई वठदो जेको न ॾई पाईंदो आहे उहो हूं हूं जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा सिंधी डोकला बि सेखारियो था छा हलो ॾाढो बढ़िया ठीकु आहे मां मैडम पोइ परीहं मां ईंदोमाव ॿार खे बि ॻिनी ईंदुमि हुते ई मां फ़ॉर्म वॉर्म भरे करे फ़ीस सब्मिट करे छॾदोमाव